میں نے گیارہ سال کی عمر میں پہلی بار کھانا بنایا تھا جس میں نے آلو بینگن کی سبزی بنائی تھی جب میں چھٹی کلاس میں تھی میرے گھر پہ کوئی نہیں تھا امی نانی کے گھر پہ گئی ہوئی تھیں تب میں نے آلو بینگن کی سبزی بنائی تھی اور سبزی بناتے ہوئے مجھے اِتنا ڈر لگ رہا تھا کہ پتا نہیں کیسی بنے گی کیسی نہیں بنے گی پر لیکن سب نے شوق سے کھائی تھی سبزی اچھی ہوئی تھی